जि'यां में थआनूं दस्सन लगा किचन दे बारे च जि'यां कि किचन च में बोह्त बड़ा कम्म करी सकना किचन बिच्च कुछ बी बनाई सकदे ऐ फिर दालां दुलां होई गेइयां बड़े प्रकार दे होंदे फ्रिज श्रिज बैसे होर बी बड़ा कुछ होंदा ऐ किचन बिच्च टाइलां शाइलां लोआई दे असें ओह् कम्म करदे ऐ बिच्च रुट्टी बी बनाने आह्ला कम्म बी करी सकदे ऐ हून कोई छुट्टी होऐ घर बिच्च घर लो कोई बी नेईं होऐ ते अस आपूं रुट्टी बनानी पौंदी ऐ आपूं रुट्टी बनाने चा ते इक बारी तहानूं गल्ल दस्सां में मेरे घर ते कोई निं ऐ हा ते में लग्गी ही भुक्ख बड़ी में केह् सोचा दा हा में केह् करी सकदा फिर में घर गेआ बजारा मैगी लैती मैगी लाइयै किचन बिच्च रुट्टी बनान लगा फुल्के बनाए फुल्के बनाने दे बाद आटा गुन्नेआ हा आटा गुन्नने दे बाद फुलके पकाए फुलके पकाने दे बाद मैगी बनान लगा मैगी बनांदे हून प्याज कट्टेआ सारें कोला पैह्लें प्याज कट्टने दे बाद फिर बिच्च थोह्ड़ा जेहा तेल पाया ओह्दे कड़ाही बिच्च कड़ाही ते थोहानू पता गै होना कड़ाई दे बारे च कड़ाई बिच्च में थोह्ड़ा जेहा तेल पाया तेल पाने बाद थोड़ा जेहा जीरा पाया जीरा पाने दे बाद बिच्च प्याज पाया प्याज पाने दे बाद उन्नू शैल अच्छी तरह भुन्नने दे बाद फिर ओह्दे बाद बिच्च पानी पाया थोह्ड़ा जेहा पानी पाने बाद टमाटर पाए टमाटर पाने दे बाद बिच्च मैगी पाई मैगी पाने दे बाद थोह्ड़े देर बनन्ने उसी पकाया पकाने दे बाद फिर आटा लैता आटा गुन्नेआ आटा गुन्नने दे बाद बिच्च होर पानी पाया आटा गुन्नी गान्नियै उसी शैल रोल राल मारियै फिर ओह्दे बाद छोटे छोटे पेड़े कीते पेड़े करने दे बाद बूरा ओह् मतलब कि छोटे पेड़े बूरा इक आटे दा बूरा होंदा थोह्ड़ा जेहा ओह्दे च छांटेआ छांटने दे बाद उसी फुल्के पकाए पकुए फुल्के पकाने दे बाद फिर मजे नाल खाए होर वैसे बी थुहानूं में किचन दे बारे च दस्सां ते किचन च बड़ा कुछ प्रकार दी चीजां होंदी ऐ जि'यां कि चाकू होगे चिमचे होगे गलास होगे फिर केह् बोलदे आखदे इसी गलास हो गे प्लेटां हो गेइयां प्लेटां बी बड़ियां प्रकार दियां साढ़े घर ते छोटियां प्लेटां बड्डियां प्लेटां गलास बी बड्डे बड्डे ऐ लस्सी बना सकदे तुस किचन च फिर केह् बोलदे रोट्टी पका सकदे रोट्टी पकाने तुस दालां बड़े प्रकार दी दालां होंदियां काली दाल मांह् दी चौ चौल दूए राजमांह् होगे फिर चौल होगे फ्रिज लग्गे होंदा फ्रिज बिच्च सब्जियां होंदियां सब्जियां बंदगोभी हो गेआ शिमला मरच हो गेआ फिर हो गे बीन्स हो गे करेले हो गे करेले दे सच्ची मेनू बड़े बेकार लगदे ऐ में ते कदें खाने दा मन निं करदा पर घर आह्ले ते किचन च बना लैंदे फ्ही मन निं करदा खाने दा करेले दा सब्जियां सब्जियां बड़े प्रकार दी होंदियां वेसे सब्जियां खानियां चाहिदियां सेह्त वास्तै बहुत अच्छियां होंदियां ऐ होर किचन च केह् बोलदे हून रुट्टी खाद्धी ऐ ते फिर जूठे भांडे बी मांजने पौंदे कदें कदार बार साबन सुबन बड़ा कुछ होंदा किचन च चिमनियां शिमनियां लाई दी होंदियां अज्जकल धुआं बी बड़ा होंदा किचन च हून तुस रुट्टी बनान लगे ते फिर बिच्च तड़का तुड़का लाना होंदा तड़का लाने दे बाद बिच्च केह् बोलदे धुआं बी आ जंदा कदें कदार ओह्दे बिच्च ओह् लग्गे दा होंदा बड़ा कुछ रुट्टी रुट्टी ते वैसे बड़ी बारी किचन च अस कुछ बी बना सकदे बिच्च में केईं बारी डोसा बनाया घर बैठ के पिज्जा बनाया बर्गर बनाया ऐ बर्गर ते नेईं ते निंबू पानी बना लेआ निंबू पानी बनान च हून गर्मियां आ गर्मियें बिच्च ते कुछ बी बना सकदा ऐ कदें निंबू पानी हो गेआ फिर केह् बोलदे लस्सी हो गेई लस्सी तुसें सनाओ लस्सी कौन कौन पींदा ऐ लस्सी पीने च ते बड़ा मज़ा आंदा मैनू सिद्धी गल्ल ऐ लस्सी पीने बाद नींदर आ जंदी मज़े कन्नै कम्म बी करी सकदा बंदा कुछ बी होर होर अस में ते स्हेई बता ना ते में ते बड़ा कुछ कीता किचन च बड़ा इंजाय करना होन्ना किचन च कल्लै कुकिंग करके कुछ बी करे थुहानू बी दस्सना च तुस बी कुकिंग किया करो घर बैठा करो मज़े नाल कदें बार फ्री टाईम होऐ ते रुट्टी शोटी बनाई लै करो किचन च कदें कभार मम्मी दे हत्थ बटा लेआ करो होर हैल्प करा देआ करो छोटी भैन होगी बड्डी भैन होना घरै आह्ले हो गे किचन बिच्च किचन च माएं रोटी शोटी बना लेई हैल्प कराई लेई उं'दी थोह्ड़ी जेही प्याज श्याज कट्टी लेआ नेईं ते कुछ टमाटर शमाटर छिल्ली ले ग्राइंड करी लेआ कुछ बी करी लेआ रोटी बनाने घरै आह्ले मदद करी लेआ करी थोह्ड़ा जेहा अच्छी गल्ल होंदी किचन च किचन च अस मतलब कि इक तरह घर आह्ली फील आंदी घर घर किचन च बैठियै अस कुछ बी कम्म करी सकदे रोटी बी बना सकदे ऐं रोटो खाने रुट्टी बनाने च उत्थै तुस बड़ा कुछ बना सकदे ओ दाल बनाई लैओ दाल च केह् करना बिच्च दाल च तुस केह् बोलदे बिच्च सब तो पैह्लें दाल उसी बोआइल करनी बुआइल करने दे बाद उस तुस ओह्दे च बोआल करके रक्ख दित्ती तुसें अलग इक कड़ाही लैती कड़ाही दे बिच्च तेल पाया तेल उसी थोह्ड़ा जेहा गर्म कीता जेदा गै ओह्दे च मतलब कि ओह्दे बिच्च धुआं निकलन लगी पेआ धुआं निकलने दे बाद थोह्ड़ा जेहा हल्का जीरा पाया बिच्च जीरा पाने दे बाद बिच्च थोह्ड़ा टमाटर पाए उसी शैल भुन्नेआ प्याज श्याज पा के भुन्नेआ उसी शैल कर जेल्लै ओह् लाल जेहा हो गेआ थोह्ड़ा जेहा थोह्ड़ा पानी पाया पानी पाने दे बाद उसी अच्छी तरह उसी मतलब कि रेड़का रेड़ा लाया शैल करियै रेड़ा लाई लेआ ते ओह्दे बाद तुस कुछ बी ओह्दे बाद फ्ही थोह्ड़ी दाल शाल पाओ बिच्च पाई थोह्ड़ी देर उसी सीटियां लोआइयां कोई दो जां तिन्न सीटियां लोआइयां मजे नाल नुआढ़ी दाल बन जानी ऐ दाल बनने दे बाद तुस फिर मतलब तुस कुछ बी बनाई सकदे जां ते थुआनूं फुल्के खाने तुस फुल्के खाई सकदे ओ चावल चौल खाने ते चौल बी खाने साढ़े इत्थ भत्त बोलदे ऐ भत्त बोलदे ऐ बड़ा कुछ पुट्ठी किचन च कुछ बी बोल लैंदे चौल जिद्दां कि हून केह् बोलदे थोम बोलदे ऐ प्याज बोलदे ऐ गंढे बोलदे ऐ गंढे गंढे खाई सकदे गंढे रुट्टी खानी ते आखदे होंदे नी सलाद सलाद बिच्च रुट्टी गंढे खाई सकने कुछ बनाई सकने होर किचन च बड़ा कुछ कम्म करी सकने किचन बड़े प्रवार दी किचन होंदियां लोकें गी प्रोफैशनल किचन होंदियां बड़ी बडी बड्डी किचन होंदे शैफ होंदे जेह्ड़े किचन च कम्म करदे ऐ उं'दी हाबियां होंदियां उ'नें कम्म करना बड़ा अच्छा होर बी कुछ करना मतलब किचन च गै रुट्टी शुट्टी बना दी कुछ बी खाना पीना होऐ अपनी मर्जी ऐ यार कुछ बी बंदा बनाई सकदा किचन च बैठियै जरूरी थोह्ड़ी ना कि तुस मतलब कि लाई लैओ ते कुछ होर बी कम्म करी सकदे किचन च बैठियै तुस कुछ बी बनाई सकदे रुट्टी शोटी खाना पीना जो कुछ मतलब कि थुआढड़ा मन करा दा मैगी खाने तुस मैगी बी बनाई सकनेुआढड़ा मन करा तुस केह् बोलदे बर्गर बनाना पिज्जा बनाना ऐ कुछ बी फूड बनाना हो तुस ओह् खाई सकने ऐ कुछ बी खाई सकने बिच्च बनाई बनई रोट्टी रोट्टी बना लैओ दाल चौल अम्बल जो बी ऐ अम्बल बना लै सौल स्हेई डाह्न आह्ला अम्बल डाह्न आह्लाने ते घर बना सकदे कद्दू लेआया बजारा कद्दू कट्टेआ कुट्टेआ उसी सेम टू सेम उद्दा बनाना उद्दा बनाना तुसें इ'यां गै बनाना तुसें जियां मतलब लाई लै बिच्च ओह्दे बिच्च ओह् पाई लेआ तुसें केह् बोलदे जियां कि तुस मतलब कि दाल बनान लग्गे दाल बनान दे सेम टू सेम उ'यै लेहा करना बस थोह्ड़ा जेहा अलग होंदा होर बी बड़ा कुछ बनाई सकदे तुस नान बना ले नान होर बी कुछ बी बनाई सकदे तुस किचन बिच्च होर बी कम्म बड़े प्रकार दे कम्म होंदे किचन च अस कम्म बड़ा कुछ करी सकने आं किचन च किचन च अस केह् बोलदे घर आह्लें दी हैल्प करी सकदे घर आह्लें मम्मी कन्नै हैल्प करदे भैन बड्डी भैन होए छोटी भैन होए उं'दे कन्नै फिर बी बड़ा कुछ करी सकनें उं'दे कन्नै होर प्रकार दे कम्म बी करी सकने उं'दे कन्नै हैल्प करा सकदे घर आह्ले दी मतलब कि किचन च अगर कम्म करना किचन च बड़ा प्रकार दी कड़ाहइयां चिमचे छोटे चिमचे बड्डे चिमचे फोक फिर केह् आखदे कांटे कांदे आखदे कांटे हो गे फिर चिमचे हो गे गलास हो गे शीशे दे गलास हो कच्च दे गलास हो गे बड़े प्रकार दे गलास होंदे चाह् पीने आस्तै चाह् बना सकदे ऐ चाह् कोई चाह् नेईं पींदा ते केह् बोलदे ओह् काफी बना सकदे ऐ बड़ी चीजां बना सकदे अस काफी चाह् चू कुछ बी में ते बड़ा कुछ बनाना ओह्दे बिच्च कदें कभार में चाह् पीने दा मन करदा हून अस चाह् पीन्ने होन्ने उद्धर बैठियै कदें कभार चाह् कन्नै मट्ठी खाई ले मट्ठी बनाने होन्ने घर नेईं ते ओह् नेईं मन कीता ते कुल्चा बना लेआ कुल्चा ते सारें कोला असान गल्ल कुल्चा बनाना होऐ ते कुल्चे च केह् करना तुसें बजारा ब्रैड आंदा दस पंदरां रपेऽ दी ब्रैड लैती बजारा ब्रैड लेआने दे बाद छोले लेआ छोले बी थोह्ड़ा बोआइल कर रक्खी ले बोआल करने दे बाद प्याज प्यूज कट्टेआ टमाटर कट्टे बिच्च उसी थोह्ड़ा हलका जेहा बिच्च ओह् पाया प्याज पाया उसी कट्टेआ कुट्टेआ ते उसी तड़ तड़का बी निं लाना ओह्दे च कुछ निं करना उसी मिक्स करना बिच्च निंबू शिंबू पाए बिच्च ते मसाला बनाया ओह्दा कुल्चे गी थोह्ड़ा जेहा बेक कीता मतलब कि उसी थोह्ड़ा ओह् कीता तवे दे पर रक्खे थोह्ड़ा जेहा बेक कीता ओह्दे बाद बिच्च मसाला भरेआ ते कुलचा बना के खा लेआ चाह् बना लेई चाह् बिच्च केह् करना पतीली रक्खी गैस बाल्ली गैस बालने दे बाद उप्पर पानी पाया थोह्ड़ा जेहा पानी पाने पत्ती पाई बिच्च पत्ती पाने दे बाद केह् करना थोह्ड़ी देर बुआइल होन देना बिच्च खंड पाई खंड पाने दे बाद बिच्च तुसें अगर प्हाड़ी लैंदे ओ ते तुस बिच्च थोह्ड़ा जेहा लून पाई सकदे जि'यां पसंद होंदा जि'यां कि कुसै गी लून पी के चाह् लून पाइयै चाह् पीने दा पसंद ऐ नेईं ते तुसें केह् बोलदे लून नेईं पाना ते तुस मतलब कि इ'यां एह्दा बिल्कुल बिच्च पत्ती पाल लेई ते बिच्च खंड पा लेई खंड पाने दे बाद बिच्च तुस ओह् पाई लैओ केह् बोलदे थोह्ड़ा बोआइल होन दित्ता बोआइल होने दे बाद बिच्च दुद्ध पाया दुद्ध पाइयै तुस बनाई लैओ दुद्ध बनाइयै पाइयै ते तुस केह् बोलदे चाह् बनाई लैओ चाह् पी लैओ कुल्चे दे चाह् खाने कन्नै मज़ा कुछ होर आई जंदा होर बी किचन च बड़ा प्रकार दी चीज़ां होंदी किचन च तुस केह् बोलदे रुट्टी बना सकदे रुट्टी ते तुसें बना चलो रुट्टी दे बारे च में थुआनूं दस्सी दित्ता रुट्टी तुस बनाई सकदे किचन च होर बी बड़ा कुछ ऐ किचन च हून तुहानू कुछ नमीं चीज़ कुछ बनानी ऐ तुस ओह् बी बना सकदे ओ क्योंकि समान ते थुआढ़े कोल घर सब कुछ पेदा होंदा किचन च अज्जकल केह्ड़ी किचन न होर जेहदे बिच्च कुसै कोल समान निं होग हर इक चीज़ होंदी ऐ नार्मल छोटी छोटी चीज चाकू हो गे गैस हो गेई सलंडर हो गेआ फिर केह् बोलदे चिमचे हो गे गलास हो गे कड़छियां हो गेइयां प्लेटां हो गेइयां कड़ाहइयां हो गेइयां कड़ाही कड़ाही बी हो गेई फिर केह् बोलदे ओह् हो गेई प्लेटां हो गे गलास हो गे बड़ा कुछ होंदा किचन च बड़े प्रकार दी चीज़ां होंदियां लोकें ते स्टााईलिश बनाए दे होंदे बाह्रा बंदे ह ते शैफ रक्खे दे होंदे लोकें रुट्टी बनाने आस्तै अपने घर तुस कुछ बी करी सकदे किचन च अगर तुसें मतलब कि किचन च बारे थुआनूं होर कुछ मतलब कि इक होंदा ऐ मतलब तुहानूं बड़ा पसंद ऐ किचन च रौह्ना तुस आपूं बी कुछ बी बना सकदे ओ किचन च में कुछ बी में ते बड़ा कुछ बनाना किचन च कम्म करना बड़ा कुछ कदें हून घर कोई निं होग ते आपूं रुट्टी बनाना पौंदी ऐ आपूं रुट्टी बनानी होऐ ते कदें कभार मेरे घर आह्ले मतलब कि कम्म करने बाह्र जंदे पे ऐ ते घर कोई निं होऐ ते आपूं बनाना बनाना होन्ना में बड़ा कुछ बनाई लैन्ना में रुट्टी बनाने च में दालां शालां बनाई लैन्ना दाल बनाई लैन्ना होन्ना चौल बनाई लैना राजमांह् बनाई लैन्ना होन्ना माएं दी दाल चने दी दाल फिर केह् बोलदे सब्जी बनाई लैन्ना कदें कभार बंदगोभी हो गेआ ओह् गेआ केह् बोलदे टमाटर दी चटनी होंदी ऐ चटनी बनाई सकदे तुस चटनी चटनी नेईं ते तुस केह् बोलदे चटनी खाने दा मन बड़े लोकें न खाद्धा ज्यादातर कुड़ियें दा कम्म बड़ा होंदा खाना चटनी च किचन च बड़ा असान कम्म ऐ इक ग्रैंंडर लाना ग्रैंडर बिच्च थोह्ड़ा जेहा प्याज पाया उसी कुतरेआ कुतरने दे बाद बिच्च इमली लेआती इमली घोली इमली घोलने दे बाद ओह्दे बिच्च तुसें मिक्स कीता बिच्च थोह्ड़ा जेहा नमक पाया हल्की जेही अगर मिर्ची रक्खनी ते मिर्ची पाई सकने तुस बिच्च मिर्ची पाने दे बाद तुस कुछ बी ओह्दे च पाई सकने आं होर बी बड़ी चीजां प्रकार दियां होंदियां जि'यां कि मतलब कि तुस लाई लैओ बिच्च तुसें प्याज प्यूज कट्टियै ओह्दे च पाया जेल्लै मिर्ची ग्रइंडर कीता पूरा दा पूरा उसी कुतरा कीता ओह्दे बाद इमली दा पानी कड्ढेआ इमली दा जेह्ड़े बीऽ होऐ बक्खरे सुट्टी ओड़े ते खट्टा ओह्दा कड्ढी लेआ खट्टा मिक्स करियै उसी बनाइयै चटनी बनाई लेई रुट्टी कन्नै खाने किचन च बड़ा मज़ा आंदा रुट्टी कन्नै खाने किचन च चटनी बनाई सकनें बड़ा कुछ बनाई सकदे तुस किचन च में ते बड़ी प्रकारी दी चीजां होंदियां तुस किचन च बनाई सकने में बड़ा कुछ बनाना होन्ना किचन च होर बी बड़ा चीज़ होई गेई जिद्दां कि मतलब कि लाई लैओ तुस होर सब्जियां सब्जियां हो गेइयां सब्जियां कट्टने सब्जियां कट्टनी सेफ्टी कन्नै कम्म करना हमेशा करना जो करना प्यार कन्नै कम्म करना होर किचन च मतलब कम्म करना थोहड़ा असानी कन्नै किचन च फ्रिज हून फ्रिज ऐ फ्रिज बिच्च तुस किन्ना कुछ रखदे फ्रिज बी किचन च आंदा किचन च तुस किन्ना फ्रिज च केह् कुछ नेईं रक्खी सकदे दुद्ध रक्खी सकने देहीं रक्खी सकने फिर केह् बोलदे सब्जियां रक्खी सकने फ्रैश रैह्ने बास्तै फ्रैश सब्जियां रक्खी सकने बिच्च टमाटर रक्खी सकने फिर प्याज प्याज नेईं ते आलू आलू तुस निं रक्खी सकने बाह्र आलू शालू हो गे बस बाह्र रक्खी सकने तुस ओह् कट्ठे आलू हो गे फिर क्या बोलदे सब्जियां रक्खी सकने अंडे रक्खी सकने दुद्ध रक्खी सकने रक्खी सकने बर्फ होंदी बिच्च बर्फ पाई लैओ हून ठंड बिच्च हून गर्मियां आ दियां गर्मियें च तुहानू मतलब कि गर्मी लग्गनी ते तुसें फिर फ्रिज बिच्च कड्ढग तुसें बर्फ बर्फ लाई दी होनी बर्फ कड्ढी निंबू पानी बनाई लेआ ओह् तुस ओह् पी लैना निम्बू पानी नेईं ते तुस कुछ होर बनाई सकने बड़ा कुछ रुट्टी शट्टी खानी होऐ ते फिर केह् बोलदे न बिच्च लस्सी बनानी होए लस्सी कन्नै खाने दा मज़ा आ जंदा रुट्टी बी बना सकने तुस रोटी किचन च यार बड़ा किच्छी चीज़ां होंदी ऐ कुछ बी बना सकदे तुस मतलब कि थुआढ़ा मन करै ते तुस सब्जी बना सकदे सब्जी नेईं ते हून जिद्दां कि बड़े मतलब कि बड़े लोक होंदे ऐ बड़े लेडिज होंदियां ऐ जि'नें रुट्टी बनाना बड़ा पसंद ऐ किचन च हर बेल्लै ओह् किचन च रौंह्दे ऐ मतलब मेरी मदर ऐ मेरी मदर बी बड़ी देर ज्यादा किचन च रौंह्ंदे ऐ ज्यादातर उं'दी हत्थ दी रुट्टी बड़ी सोआद होंदी ऐ मेरे सारे दोस्त आंदे ऐ कदें कभार रोटी शोटी खान आंदे वो लोक लोक मेरे दोस्त बड़ा कुछ बोलदे ऐ आखदे यार तेरी मम्मी बड़ी अच्छे खाना रुट्टी बनांदी ऐ ते किचन च मतलब कि बड़ी तारीफ करदे मेरी मदर दी ते तुस बी सोचा करो किचन च कुछ बी बनाई सकदे ओ तुस अपने आप गी बनाई सकने किचन च कुछ बी खाना खूना थुआढ़ा मन करै तुस कुछ बी करी सकने ओह्दे बी बैठियै तुस रुट्टी शट्टी बना लैओ नेईं ते कुछ होर करी लैओ किचन च हून किचन च तुस तुस रोटी शीटो बनाई लैओ कुछ बी करी लैओ तुस रोटी रोटी च बी बड़ा कुछ बना सकने तुस किचन च होर बी बड़ी चीज़ां होंदियां आलू शालू हो गेआ आलू कट लो आलू चिप्स बना लो आलू गी कट्टियै तुस आलू चिप्स बनाई सकने ज्यादा असान ऐ केह् करना आलू नू छिल्ल धोते अच्छी तरह धोने दे बाद उसी छिल्लेआ छिल्लने दे बाद तुस उसी थोह्ड़ा जेहा हल्का नमक शमक लाया उसी फ्राई कीते फ्राई करने दे बाद तुस कुछ बी बनाई सकदे किचन च मतलब कि लाई लैओ तुस आमलेट बनाई लेआ आमलेट बनाने दे बाद आमलेट च केह् करना आंडे होंदे आंडे तोड़े उन्नू फैंटना थोह्ड़ा जेहा फैंटने दे बाद बिच्च नमक मिर्ची कुछ बी पाया ओह्दे बिच्च कड़ाही च तेल पाया थोह्ड़ा जेहा तेल पाने दे बाद केह् बोलदे थोह्ड़ा जेहा बिच्च हल्का जेहा पाया नमक पाया मिर्ची पाया आंडा बना लेआ सारें कोला बैस्ट असान जे भुक्ख लग्गी दी थुहानूं किचन च जाइयै तुसें ब्रैड लेआती ब्रैड बिच्च रक्खेआ आंडे शैंडे फैंटे फूंटे बनाइयै बड़ी मज़े कन्नै तुस कुछ बी करी सकने है ना सारें कोला असान चीज ऐ उस मतलब कि ब्रैड आमलेट बना लेआ सारें कोला असान चीज ऐ किचन च किचन च तुस होर बी कुछ बनाई सकदे अगर थुहानूं गर्मी लग्गै दी बड़ी ते तुसें कुछ ठंडा ओह् बनाई लैओ केह् बोलदे निम्बू पानी बनाई लैओ निम्बू पानी नेईं ते तुस केह् बोलदे हे रूह् अफजा बनाई लैओ गर्मियें दे सीजन आनी गर्मियें दे सीजन च बड़ा कुछ बनांदे रूह् अफजा रूह् अफजा हो गेआ फिर निंबू पानी हो गेआ निम्बू पानी ते बड़ा असान चीज़ ऐ रूह् अफ्जा हो गेआ रूह् अफ्जा केह् करना बजारा इक बोतल आंदी ऐ इक सौ बीह् त्रीह् रपेऽ दी ऐ रूह् अफजे दी कक्ख निं करना खंड लेआनी खंड पानी ओह्दे च घोली घोलने दे बाद बिच्च थोह्ड़ा जेहा पानी पाया पानी पाने दे बाद बिच्च बर्फ पई बर्फ पाने दे बाद थोह्ड़ा जेहा रूह अफजा बनाया दुद्ध पाया बिच ते ओनू मिक्स करी लेआ अच्छी तरह मिक्स करने दे बाद तुस कदें दिक्खेओ रूह् अफजा पीने बाद किन्ना मज़ा आंदा ऐ होर किचन च तुस केह् केह् नेईं करी सकदे मदर मेरी होंदी मदर खाना बनांदे ऐ इक बारी दी गल्ल सनाना तुहानू में किचन च मदर मेरे रुट्टी बना दे सी गे ते रुट्टी बना दे हे ओह् ते रुट्टी बनांदे बनांदे ओन्नू उ'नेंगी मतलब कि थोह्ड़ा जेहा इ'यां घबराह्ट जे घबराह्ट होने दे बाद औनू घर दे घरै दे लोक सारे आंदे ते में सोचेआ उं'दी थोह्ड़ी हैल्प करा लां हून में किचन च गेआ ते मि दस्सेआ उ'नें केह् केह् चीज़ां होंदियां केह् केह् चीज़ नेईं होंदी ऐ हर इक चीज दे बारे दस्सेआ किचन च केह् कुछ कि'यां बनदा केह् कुछ नेईं बनदा उस दिन ते मतलब कि लाई लैओ में बड़ा कुछ सिक्खेआ अपनी मदर माते कोला मम्मी कोला बड़ा कुछ सिक्खेआ बड़ा कुछ बोली सकने माता मोते जो बी ऐ कुछ बी बोली सकने तुस घरै आह्ली मम्मी अपनी ते में किचन च उं'दे कोला किन्ना सिक्खेआ कि केह् चीज़ किस चीज कम्म आंदे चाकू कट्टने सब्जियां होई गेइयां कुछ बी कट्टी सकने तुस होर बी तुस बड़ा कुछ बनाई सकने आं केह् बोलदे आलू हो गे जिद्दां आलू मम्मी ने दस्सेआ कि आलू आलू कट्टियै अस हर इक सब्जी बिच्च पाई सकने आलू पट्ठे बनाई सकने आलू शिमला मर्च बनाई सकने आलू प्याज चटनी बनाई सकने होर बी बड़ा कुछ बनाई सकने अस मतलब कि लाई लैओ कि बड़ा कुछ होई सकदा बिच्च रोटी शोटी खानी होऐ ते अस ओह्दे बिच्च बी कम्म बड़ा कुछ बनाई सकने खाने खूने बिच मम्मी मेरी ने बड़ा कुछ बनाए दा ओह् दस्सेआ में बड़ा कुछ दस्सेआ हा बनाने बिच्च ते उं'दी हैल्प कराई में फुलके बनान लग्गा में उ'दे कन्नै फुलके बनांदे बनांदे ओह् सेकदे गे फुल्के ते में बेलने कन्नै बेलदा रेहा फुल्का हून केह् रखदे गे उं'दे बनांदे गे फुल्के उं'दे कन्नै होर बी फिर अपने घर आह्ले खलाए मतलब कि मेरे सिस्टर आए सिस्टर गी उ'नें दित्ता में रुट्टी खलाने बास्तै रुट्टी च ते बड़ा खुश होए मेरे घर आह्ले गी रुट्टी बना दा मुड़ा कुसै लोकें गी शर्म बी आंदी रुट्टी बनाने पर एह्दे च कोई शर्म निं ऐ किचन च कम्म करा दे तुस कोई जेह्ल च कम्म निं करा दे तुस किचन च कुछ बी बना सकदे ओ ओह् घर आह्लें दी हैल्प कराना कोई बड्डी ओह् निं ऐ शर्म आह्ली गल्ल निं ऐ घर तुस किचन च कुछ बी बनाई सकदे ओ में ते बड़ा कुछ बनाना होन्ना किचन च तुस बी बड़ा कुछ बनाई सकदे ओ किचन च होर बी बड़ी हैल्प कराई सकदे घर आह्ले दी घरै आह्ले बी बड़े खुश होने कि नेईं मुड़ा साढ़ा किचन च लग्गे दा कुछ बना दा बनू दा ऐ कुछ हैल्प करा दा कदें कभार अपने मम्मी कल्लै मतलब कि बैठाई दे करो खुद कुछ बनाई लै करो किचन च आपूं बना लेआ करो उ'नें बी रैस्ट दे देआ करो किस दिन कुस दिन आपूं बनाइयै कुछ दस्सा करो कुछ सखा करो कि अज्ज में एह् दिक्खेआ यूट्यूब आन कीता यूट्यूब च बड़ा कुछ लब्भी जंदा कुछ बी बनाई सकनें तुस किचन च बैठियै होर बी रोटी शोटी बनाई सकने रोटी बिच्च तुस कोई दाल चौल बना लैओ दाल चौल बनाना सारें कोला असान चीज़ ऐ दाल चौल बनाना दाल चौल नेईं ते अम्बल बनाई लैओ अम्बल नेईं ते कुछ बी बनाई लैओ तुस बड़ा कुछ बनाई सकने अम्बल होई गेआ दाल होई गेई चौल होई गे फिर केह् बोलदे तुस अपने मम्मी दी हैल्प कराई सकने रोटी बनाने बिच्च कदें कभार उं'दी हैल्प कराई लै करो रोटी बनाने गी उं'दी बी मदद करी देआ करो मदद करने दे बाद तुस केह् बोलदे उं'दे कन्नै हैल्प कराई लै करो कुछ बी रोटी शोटी बनाने फुलके बनाई लै कुछ बी करी लै उं'दे कन्नै हैल्प करी लेई में ते बड़ी हैल्प कराना अपनी मम्मी कन्नै कुछ बी बना लैओ तुस रोटी शोटी दा जो बी बड़ा कुछ बनाई सकने आां तुस घर आह्ले दी हैल्प कराई सकने तुस कुछ बी दिक्खी सकने होर बी मतलब कि कुछ बी तुस निम्बू पानी बना लेआ निंबू पानी नेईं ते तुस रूह् अफजा बना रूह् अफजा नेईं ते तुस कुछ बी किचन च बड़े प्रकारी चीज़ां होंदियां न सेफ्टी कन्नै कम्म करना चाकू हो गेआ हून चाकू कन्नै कदें कभार सेफ्टी कन्नै कम्म करना कोई पता निं कुछ बेल्लै हत्थ बडोई बी जंदा ऐ मजे कन्नै सब्जियां हो गेइयां केह् बोलदे सब्जियां कट्टनियां होंदियां फिर केह् बोलदे प्याज होऐ प्याज तुस कट्टने होन्ने कदें कभार होंदा अक्खां ओह्दे बिच्च अक्ख च लग्गी जंदा रौने आई जंदा रौना आई जंदा कदें कभार किचन च तुस बड़ा कुछ कम्म करी सकने में थुआनूं सना ते बड़ा कुछ ते केह् बोलदे गैस होऐ गैस च फुलके बनाइयै फुलके सिक्खी सकने फुलके नेईं ते कुछ होर बी बड़ा कुछ तुस बनाई सकने रोटी शोटी बड़ा कुछ बनाई सकने तुस होर बी बड़ी चीज़ां होंदियां जि'यां कि तुस मतलब लाई लैओ फुल्के शुल्के हो गे फिर परौंठे होगे परौंठियां बनाई लैओ तुस परौंठियां बनाने दे बाद नेईं ते आलू आह्ली परौंठी हो गेई गोभी आह्ली परौंठी हो गेई